جی ہاں ہمارا ذریعہ معاش بجلی پر منحصر ہے وہ اس طریقے سے کہ اگر بجلی کچھ وقت کے لیے کٹتی ہے تب تو ہم اس بجلی کٹوتی سے اس حد تک متأثر نہیں ہوتے جتنا کہ ایک لمبے وقت کے لیے بجلی کے کٹنے سے متأثر ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں پر جنریٹر انورٹر وغیرہ کے وغیرہ کے انتظامات ہیں تو اگر بجلی کچھ وقت کے لیے کٹتی ہے تو ہم ان ٹولس کا استعمال کر کے بجلی پیدا کر لیتے ہیں اور اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور اگر بجلی زیادہ دیر تک کے لیے کٹ جاتی ہے تو ہمارے وہ ٹولس بھی جواب دینے لگ جاتے ہیں ہمارا وہ سسٹم بھی جواب دینے لگ جاتا ہے تو اس طریقے سے پھر ہمیں دقت پیش آتی ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارا کام اس سے متأثر ہوتا ہے اور بجلی کی کٹوتی میں روشنی کے لیے ہم جو دیگر اختیارات یا دیگر دیگر انتظامات جن کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ وہی انورٹر اور جنریٹر وغیرہ ہیں جن سے جن کے ذریعے سے ہم ان کا استعمال کرتے ہوئے بجلی پیدا کرتے ہوئے روشنی کے انتظامات کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس بھی انورٹر وغیرہ آج کے زمانے میں تقریباََ ہر جگہ لوگوں کے پاس انورٹر موجود ہیں اور یہاں پر میں ہوں رہتا ہوں یا جہاں پر میں کام کرتا ہوں وہاں پر بھی لوگوں کے پاس انورٹر موجود ہیں